لوگ اپنی اردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور جیسے کہ انگلش میں بات کسی کو کرنی آتی ہے تو بھائی اب اب اسے ہندی اس کی لینی ہوتی ہے یا پھر اردو لینی ہوتی ہے تو وہ گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اس کی آرام سے ہندی یا پھر اردو جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اور ویسے تو اردو زبان جو ہے نا سب سے زیادو بولی جانے والی زبان ہے اور اس کو تو مطلب ہر کوئی زیادہ تر اکثر لوگ اردو ہی زبان یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ اور دوسرے ممالک میں بھی اکثر لوگ بول لیتے ہیں ہندی اردو تو سب بول لیتے ہیں اور اردو میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے سب سے آسان اردو زبان ہے اور عربی زبان سے سب سے زیادہ آسان ہے اور وہ سبھی کو اکثر لوگوں کو آتی ہے بہت ہی کم ممالک ایسے ہوں گے جن کو اردو زبان نہیں آتی ہوگی لیکن جیسے فلسطینی ہیں ان لوگوں کو عربی زبان آتی ہے عربین ہیں ان کو عربی زبان آتی ہے تو بھائی عربی زبان بھی بہت اچھی زبان ہے ال اور اردو زبان بھی بہت اچھی زبان ہے اور انگلش میں لوگ بات چیت کر لیتے ہیں اور جس کو بھائی جیسے کسی کو اردو نہیں آتی ہے تو وہ اردو جا کے سیکھ لیتا ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے